हुँ अच्छा सुपौल सुपौल सुपौलमे छिए सुपौल अगर बिहारमे आएल छिए तऽ बिहारमे गया छै गया जाउ देवघर जाउ मुङ्गेरमे छै आ सुपौलमे छिए अहाँ छिए कतऽ सुपौलमे सुपौलमे बढ़िआँ बढ़िआँ दार्शनिक स्थल छै ओहि जगहपर घुमू तिलेश्वर छै भोलाबाबाके पूजा होइ छै एखन सावन चलै छै तऽ काँवड़ जे छै लऽ गेल लोक काँवड़ जल भरिकऽ काँवड़ उठाकऽ घुमै छै सुपौलो ओना साफ सुथरा शहर छै बहुत बढ़िआँ जगह छै कपिलेश्वर स्थान छै बरुआरी पञ्चायतमे ओहोठाम बहुत बढ़िआँ जगह छै सुपौल जिला बहुत नीक जिला छिए अहाँके एतऽ कोनो दिक्कत नहि हेतै ताहि हिसाबसँ जे छै से अहाँ घुमू हुँ हुँ आओर बिहार घुमबै तऽ दरभङ्गा चलि जाउ बगलमे दरभङ्गामे कुशेश्वर स्थान छै ओतऽ घुमि सकै छी अहाँ बढ़िआँसँ सभ मन्दिर छथिन कोशी नदी छै सुपौल जिलामे कोशी नदी देखिऔ आइ काल्हि कोशी नदीमे बाढ़ि आएल छै कते बढ़िआँ ओकरो बारिशमे देखबै केना सुपौलके आदमी रहै छै कोशीमे शहरमे पार्क भी बहुत बढ़िआँ छै कोनो तरहके दिक्कत नहि छै एहि हिसाबसँ अपने सुपौलमे ठीकसँ रहि सकै छिए एतऽ नहि छै कोनो दिक्कत हँ हँ सहरसा हँ हँ बगलेमे सहरसा छै हँ हँ ओहि बगलमे मधेपुरा यूनिवर्सिटी छै जतऽ कि बहुत बढ़िआँ पढ़ाइ होइछै ओतऽ सहरसा छै सहरसामे मत्स्यगन्धा छै ओहो सब जगहमे घुमि सकै छी तारास्थान छै महिषीमे सहरसा जिलाके महिषीमे ओतहु अहाँ घुमि सकै छी ई सब पड़ोसी जिला भेल सुपौलके

हुँ हुँ हुँ हुँ मॉल बढ़िआँ बढ़िआँ आइकाल्हि तऽ मॉल मॉलमे आरामसँ कऽ सकै छी ढेरिक मॉल खुलल छै हुँ ठीक छै तब राखै छी